म्हाका बायक चलोवपाक खुब्ब आवडटा कित्याक तर आमी हांव जेन्न पय बायक शिकलां तेन्नाच्यान हांव बायक इतली चलयली की म्हाक अशें सकाळीं उठलें हांव मागीर जेवण बी सगलें रेडी कन दोवरता भायर जेन्न म्हाक गाडयेचेर लक्ष पडटा तेन्ना म्हाक अशें इसता चल हांव बाजारा कितें तें हाडपा माय गेलें नुस्तें हाडलें सामान हाडलें परत दोवरलें परत दोवरत म्हळ्ळ्या कोण एक जाण्टेली बसय रावता थंय बस स्टँडार आनी ती म्हाक ती गाडी आमची हांगां गाडये खुब्ब त्रास गाडी येयना माई एकूच गाडी सकाळची येता आन सांजची माय तेजी ती काकूट दिसता आई खो वत तूं ना आपणा डॉक्टरा कडेन वचपा जाय आपणाक कोण णा चल हांव येता म्हाजी गाडी घेवन माय तिक बसयता माई हॅल्थ सँटरा व्हरता तिका सगलें दोतोरा चॅक करता वखद घेता आनी परत आशिल्लें तशें तिका घरा हाडून सोडटा माई कोणूय शेजाऱ्या आसा तीं बाय माश्शे मागे चेडवालें लग्न आस गो माश्शें येता म्हुणू मागें काम आसल्या सुद्दां हांव तेंक चूक दुकोवं शकना किद्या म्हाका काकूट दिसता आसूं तेंची बी कोण णा घरा सगल कामां गेल्ले आसता चल या गे म्हणटा माई तिक घेता सोगल्याक तेक भोंवणोन सगल्या लोकांचे दारा व्हरता आन लग्ना सांगता आनी सांगून येता मागीर येतगीर मागी परत मागी दुसरे दिसा जात्रा आसता जात्रेक लैराईची जात्रा खंय खंय जात्रा आसता माई आमी लैराई जात्रेक गेलीं जात्रे मागी मागे बायकान हांव जात्रे बायक घेवन हांव जात्रे गेलें मागे चेडवा फाटल्यान बसयलें आनी हांवेंच हांवूच चलयता हांगच्यान आमी कितले लैराई म्हणट खबर आसतली कितली पयस ती माय तेक ते गाडयेर बसयता आम थंय लैराई दर्शन घेता परत आमी मॉटसायकलीन परत आमी घर येता घरा येतगीर माई दुसरे दिसा कोण माई परत येता बाय माश्शें आपणा माश्शें कोणा कोणागे माश्शें वचपा जाय व्हरत मुगो गाडयेन मॉटसाय चल गे सर तूं भायर म्हणटा तेक माई घेवन वता म्हाका बायक म्हळ्ळ्या किदें म्हुणू म्हाक खबर ना सामकें पिशें पिशें सामकें म्हाका बायका शिवा जायत ना मॉटरसायकल शिवा म्हाक मॉटरसायकल म्हळ्ळ्या इतली जाय रात दीस मॉटरसायकल चलोवं अशें इसता म्हाका एक एकदां न्हिदा सुद्दां म्हाजे मॉटसायकलूच येता आतां किद्या लागून तें म्हाक खबर ना मॉटरसायकल ला हांव बाये म्हगेल्या कॉलेजी तेगे हातीचे सारके ना हांव मॉटरसायकल तेका कॉलेजी पावयता परत माय दनपारचें हांव घरा कडे येता परत तेगे सुट्टगीर परत तेका हाडपा वता माई परत पावयता परत अय तेंय म्हाजें चालू आसता मागी काणाचे भुरग्याक एक स्कोला पावोपाचें आस जाल्या तेंय घेता मॉटसायकली कितले कोणाली मॉटसायकली भुरग्या पावोपा तेय बी घेता ऑडरी सकाळ फूड टेंक सोडले परत मॉटरसायकल घेतलें घरा येयलें परत जेवोण आल्हें माय तेंकां हाडपाचें

म्हाक सामकी मॉटसायकलूच सामकी हातिकच जाय अशी इसता एक एकदां जेवोण पूण म्हा नाका पूण म्हाका मॉटरसायकल जाय मॉटसायकला हांव सामकें म्हळ्ळ्या सामकें पिशें इतलें सामकें म्हाका खुब्ब लायक म्हाक कोणाचें किद्दें आसलें आंवच हांव आमची फोर विलर ना पूण म्हागे मॉटरसायकल दोन आसा पूण हांव सांगता तुमची जर तुमची कडे येवपा जाय न्ही हांव मॉटरसायकल तुमकां हांव खंयी व्हरूं शकता कोंता येता म्हूण विचारत तेंकां चल अय मुगो तूं व्हरत मुगो आमकां हय म्हणटा आं ड आं टिब्बल सीट सुद्दां लोकां आम आमच्या हांगां तियामार आमची खबर आसा हांगां आमची बस ना एक एकदां टिब्बल सुद्दां घेवन तेंक आंव वता आन तेंक सोडटा इतले म्हाक मॉटरसायकल आय म्हाक खंयीच वचपा जाल्या मॉटरसायकल म्हळ्ळ्या म्हागी सामकी आवडीची